हरा भरा कबाब हिकिड़ी मुंहिंजी फेवरैट स्नैक्स जी हिकिड़ी डिश आहे जेका की मूंखे ऐं मूंखे त ॾाढी वणंदी आहे ऐं मूंखे ठाइण बि ॾाढी वणंदी आहे मूंखे कंहिंखे खाराइण में बि ॾाढी सुठी लॻंदी आहे त हरा भरा कबाब कीअं ठाइजनि हिकु वेज आहे हिकु नॉन वेज आहे पालक खणिजे सनी सनी कटिजे धाणा खणजनि ग्रीन दाणा ऐं हुनमें थोरो अधि बसर विझिजे लुणु विझजे कारो मिरियूं विझजनि ऐं हुनमें ग्राइंड करे पोइ हुनमें थोरो जीरो विझिजे भुने करे थोरो पीसे करे जीरो पाउडर विझजे ऐं पनीर विझजे पनीर पोइ इहो जेको ग्राइंड कयोसीं मसालो हुनमें प्लेट में विझी करे हुनमें हथ सां पनीर कदूकसि करे या हथ सां भोरे करे पोइ हुनखे हिकु स्लाइस ब्रेड खणिजे थोरो गीलो करे पोइ हुनखे हथ सां मैश करे हुनसां विझी छॾिजे ऐं सॼो मिक्स करे पोइ हुनखे कबाब वांगुर रोल करे उनखे फ्राई करणु घुरिजे त हो हरा भरा कबाब पनीर जी जॻह ते चिकन बि असां ईअंई